گڈ مارننگ سر گڈ مارننگ سر بتائیے آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں جی جی میں انشورنس ایجنسی سے بات کر رہا ہوں بتائیے آپ کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں جی جی بالکل ہمارے یہاں بہت طرح کے ہیلتھ کیئر انشورنس فارم کیے جاتے ہیں جیسا کہ آپ جیسا کہ ہم مینشن کر سکتے ہیں یہاں پہ جیسا کہ اگر آپ ایک سال کا لینا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو الگ بینیفٹ ہے اگر آپ چھ مہینے کے لیے ہے تو اس میں چھ مہینے میں بینیفٹ ہے تین مہینے کے بھی بینیفٹ ہے جیسا آپ کو چاہیے ویسا بتا دیں سر سر آپ ایک سال کے معلوم کر رہے ہیں جی سر اگر آپ ایک سال کے اگر لینا چاہتے ہیں تو آپ کو سال میں چھ بارہ سو یا پندرہ سو آپ کو جمع کرنے پڑیں گے پندرہ ہزار آپ کو پھر آپ کو فراہم کی جائے گی پندرہ لاکھ یا بیس لاکھ آپ کو فراہم کی جائے گی ایک سال میں اگر آپ چھ مہینے کی اسکیم لینا چاہتے ہیں تو آپ کو

سات سات جی جی سات ہزار آپ کو سال کے جمع کرنے پڑیں گے اور آپ کو فراہم کی جائے گی دس لاکھ دس لاکھ یا گیارہ لاکھ آپ کو فراہم کی جائے گی اور آپ اس میں اور بھی مزید ایڈ کر سکتے ہیں اپنے فیملی کو یا اپنے دو یا تین فیملی کو ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ بتائیے کون سا لینا چاہتے ہیں جی جی آپ کے لیے اگر بتانا چاہوں تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ سال والا لیں تاکہ اس میں زیادہ بینیفٹ ملے آپ کو کیونکہ آپ کو چھ مہینے میں مل بھی سکتا ہے اتنا اور نہیں بھی مل سکے اس میں بھی تھوڑا بہت کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ سال والا لیں تو زیادہ زیادہ فائدہ ہو آپ کیا گیارہ گیارہ بارہ ہزار جمع کریں سال میں اور آگے لے لیں اپنا پندرہ بیس لاکھ آپ اٹھا سکتے ہیں اپنا سر بتائیں آپ کون سا لینا چاہیں گے جی جی بالکل تو آپ آئیے ہمارے ایجنٹ کے پاس آئیے اور آپ کی پوری پوری مدد کی جائے گی جی جی بالکل آپ کو بس اوکے اوکے بہت بہت شکریہ تھینک یو